हेलौ नोंथाङा मनज बसुमतारि ना ओ आदसा आङो मानि सेरफांगुरिनिफ्राय फन खालामदों आंनि मुङा राजु मुसाहारि आदसा नोंथां आं मोनसे बाथ्रा खोनादों नोंथाङा दाबसे जायगायाव दंलायनो ओमफ्राय बेहाय नोंथाङा बे न'जों थानाय हाखौ बन्द'ग होनो नागिददोंलायनो

औ दा खोथाया बोरै बोरै मा बबे जायगायाव ओमफ्राय बेनि बेसेनफोरा माबायदि

आदसा ओ बाजि रोजानिफ्राय एसे खम बेसेनाव जागोन ना जाया नोंथां मानो होनबा एसे गामि ओनसोलाव नालाय बेंटलनिफ्राय एसे गोजानानो जाहैहाङो गैयाबाबो जि किल'मिटार सोआ जागोनना नोंथां आदसा मानि एसेसो खम बारायाथ' जानांगोनना नोंथां बुंनाय हिसाबैथ' मोनजोबा

आङोथ' ब्रैजिबा रोजाखौनो होगौमोन नोंथां ओ बेनिफ्राय बांसिनाव जानाय नङा नोंथां मानो होनबा इसे जायगाखौबो नायनानै होनांगौ जायो नालाय बारा टाउन एरियाबो नङा नालाय नोंथां औ दे नोंथां होनबा बिदिबा